جی سر بتائیے جی جی سر فروٹ والے سے ہی بات ہو رہی ہے کیا چاہیے سر کون سا فروٹ چاہیے سر بتائیے سر کیلا تو سو روپئے درجن چل رہا ہے میںگو جو ہے وہ دو سو روپئے کے جی چل رہا ہے سر اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ مارکیٹ میں پیچھے سے مال نہیں آ رہا ہے تو ہمارے پاس بھی نہیں آ رہا اور مال ہم کہیں اور سے منگوا رہے اسی وجہ سے سر جی سر ہو جائے گا کتنا کتنا چاہیے بتائیے سر کیلا سو روپئے کے جی وہ چل رہا ہے تو آپ کو نوے روپئے لگا دیں گے اور آم چل رہا ہے دو سو روپئے تو ایک سو اسی روپئے لگا دیں گے سر آم میں تو نہیں ہو پائے گا کیلے میں ہو جائے گا کیونکہ آم سر بالکل بھی نہیں آ رہا ہے کیونکہ سیجن بھی نہیں ہے اسی وجہ سے چلیے سر آپ اتنا کہہ رہے ہیں تو آم میں نا ایک سو پچہتر لگا دوں گا لاسٹ نہیں سر نہیں ہو پائے گا سر سوری سر سر کم سے کم پانچ کے جی لے لیجیے پھر لگا دوں گا چلیے سر آپ کی نہ بات نہ میری بات آپ ایک سو ستر روپئے دے دیجیے گا اس سے کم مت کروائیے گا کب چاہیے آپ کو بتائے کہاں چاہیے اچھا اچھا تو دو کے جی آم اور کیلا کتنے درجن چاہیے اچھا تو آپ مجھے واٹسپ پہ لوکیشن بھیج دیجیے میں پہنچا دوں گا جی سر آپ فکر نہ کریں ایک دم تازہ ہی رہے گا جی سر تھینک یو سر